हा मां ड्राइंग जी कक्षा में भाॻु वरितो मूंखे ॾाढो शौक़ु हुयो बचपन में ई कि मां ड्राइंग सिखां त मां स्कैचिंग पेंटिंग सभु ड्राइंग क्लास में सिखियो हुनर बि वधियो ऐं इन सां दिलि बि ख़ुशि रहणु लॻो मन ख़ुशि रहण लॻो मां खे जॾहिं बि वक़्ति खाली मिलंदो हुओ त मां तरह तरह जी ड्राइंग ठाहिणु लॻमि मां घणई पेंटिंग्स ठाही हुयमि नंढियूं वॾियूं रंगनि सां रांदि कंदे कंदे मज़ो अचणु लॻो तरह तरह जी सिनिरियूं ठाहियूं हर तरह जा सीन बि राजा महाराजाउनि जी पेंटिंग्स ठाहियूं इलाही पोस्टर्स ठाहिया हिक दफ़ो त मंदर जे मूर्तियुनि खे बि वरी खां पेंटिंग करे साफ़ु सुथिरियूं करे ॾियण जो बि सेवा जो मौक़ो मिलियो झूलेलाल साईंअ जी कंवर संत कंवरराम जी मूर्ति हुननि खे बि मां करे जॾहिं मंदर में ॾिनो त मुंहिंजो मन वाकई ॾाढो ख़ुशि थियो मां पंहिंजो त कंदी हुयमि पर ॿियनि ॿारनि खे बि मां सेखारणु लॻमि त ॿारनि खे बि मां ड्राइंग सेखारी ॿारनि खे बि मज़ो अचउ लॻो ॿार बि इन में ॾाढो ई इंटरेस्ट वठंदा आहिनि कोई बि हुनरु हुजे थो उन सां माण्हू पंहिंजो मन त ख़ुशि रखे थो ऐं ॿियो नालो बि थो कमाए ऐं चाहे त पैसो बि थो कमाए पियो त ॾाढो ई आनंदु आहे कम में ड्राइंग ॾाढी सुठी शइ आहे